जय झूलेलाल भेण तव्हां कंचन भेण था ॻाल्हायो न मुंहिंजी एक्चुली में मां हिते आई आहियां मुंहिंजी साहेड़ीअ हिक तव्हांजो नंबर ॾिनो हुयो मां गुजरात घुमणु आई आहियां त हुन तव्हांजी रोटी जी ॾाढी तारीफ़ कई हुई की मूंखे चयउ की असां उहे अॻिए दफ़े आया हुया त हुननि तव्हांजे हथां जी रोटी खाधी हुइ त मूंखे चयई इन दफ़े अगरि तूं वेंदीअ त हिन भेण खे ज़रुर कॉन्टेक कजांइ हिनजे हथ जी रोटी ज़रुर खाई अचजंइ हा त तव्हां छा सिंधी आईटम तव्हां छा खाराइ सघंदा आहियो असांखे भेण न न सिंधी खाइण पसंदि कंदासीं

अच्छा हा अच्छा ऐं मंझंदि जे में हिक ॻाल्हि अथव के असांसा असां असांसा आहिनि त बुजुर्ग बि आहिनि त उन्हनि खे नास्तो थोरो सवेल खपंदो अथनि त तव्हां सव साढे अठे ताईं तयार करे सघंदा तव्हां अच्छा त उन्हनि खे उन्हनि खे पंहिंजे हिसाब सां सभु खपंदो आहे उन्हनि जे उमिरि जे हिसाब सां त असांखे त ठीकु आहे थोरो हले पर हुननि जे हिसाब सां थोरो जल्दी खपंदो हुयो त मां उहो चयो तव्हांखां नास्तो खपे हा न अठे साढे अठे ताईं कीअं उन्हनि खे तयार खपंदो आहे त तव्हां अठे ताईं तयार रखंदव हा त चइनि माण्हुनि जे हिसाब सां तव्हां ठाहिजो नास्तो असांजे लाइ थोरा दालि पकवान ऐं दालि पकवान ऐं पोहा ठाहे छॾिजो इतां तव्हां जेको सुठो ठा ठाहींदव खाराईंदव असां हूअ खाईंदासीं भेण हा त भले ठीकु आहे पोइ उहो खाराइंजोनि इन्हनि खे ऐं तव्हां उव मंझंदि जे हिसाब सां छा ठहाराईंदव न त हा साई भाॼी ठाइजोस ऐं ॿीहु ठाइजोस हा त साई भाॼी हूअ ठाइजो साई भाॼी जीअं थींदी आहे असां सिंधियुनि जी साई भाॼी चांवर ॿीहु तरियलु हा हा छा उन्हनि खे बि वणदनि खाइण ॿीहु तरियल असांजे हिते ॿीहु मिलंदा कोन्हनि हा भले थोरा हूअ बि ठाइजोनि हा उहो ठाहे छॾिजोनि ऐं राति जे लाइ पनीर न जेके सिंधी काई शय ठाहे करे खारायो पनीर त हूअई पिया था ॿाहिरि खाइजनि न त राति जो भूॻा चांवर हा इय भूॻा चावर या मेथी वारो पुलाव ठाईंदा हूंदा तव्हां हा साई थूम हाणे त आयल आहे त साई थूम में उहो सुठो हा उहो ठाहिजो हा त राति जो उहो ठाइजोसि हिकिड़ी शइ ॿियो जेको तव्हांखे सम्झि में अचे हा टमाटेजी चटणी ऐं फुलको ठाहे छॾिजो ब बढ़िया आहे तव्हां त हा बसि बढिया बुधायो तव्हां भेण हाली एतिरो ठाहे रखिजो असां मोकिले छॾींदीमांव कंहिंखे खणण लाइ

बसि भेण एतिरो ठाहे करे खारायो बसि

हा हा ठीकु आहे भेण हा हा भेण ठीकु आहे हा हा जय झुलेलाल